मैं उत्तर भारती खाना बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ दक्षिणीय भारती खाना मुझे पसंद भी नहीं है और मैं खाना भी पसंद नहीं करती हूँ और कॉन्टिनेंटल खाना वो भी मुझे पसंद नहीं है मैंने कभी बनाया भी नहीं है और और उसे खाया भी नहीं है इसलिए मुझे ये दोनों खाने पसंद नहीं हैं और उत्तर भारतीय खाना ऐसा है कि मेरा मनपसंद खाना रहता है तो मैं वो उत्तर भारतीय खाना ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ और ज़्यादा मतलब अच्छा भी बना लेती हूँ ज़्यादा खाना भी पसंद है इसलिए खाना भी टेस्टी बनाती हूँ और अच्छा बनाती हूँ जैसे दाल चावल रोटी हो गई या फिर क्या हो जाता है कि हमार हम लोग तो वैसे ज़्यादातर दाल बाटी और चूरमा बनाते हैं ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है हम लोगों को तो इसीलिए ये दक्षिण भारतीय खाना ये चीज़ें ना तो मैंने कभी देखी हैं और ना कभी खाई हैं और कॉन्टिनेंटल ये तो मैंने नया ही नाम सुना है इसलिए मुझे इस चीज़ का मतलब नॉलेज भी नहीं है या मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं है इसलिए मुझे उत्तर भारतीय खाना ही ज़्यादा पंसद है